شادیاں وغیرہ میں اب تو مطلب ہر فنكشن میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے تو پانی كی بہت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اب تو شادیوں میں بڑے بڑے ہالس میں ہوتی ہیں شادی جہاں اب تو وہاں بڑے بڑے ٹینكر ركھوائے گئے ہیں جو كمی نہ آئے جو پانی پیے انہیں كمی نہ آئے پانی پینے میں كوئی پیاسا نہ ہو اس وجہ سے الگ الگ چھوٹے چھوٹے پیكٹ وغیرہ میں اسٹال لگ چكے ہیں اب تو اور ویٹر وغیرہ كی كسی كو پیاس لگے تو وہ پاس كرے تاكہ پیاسا نہ ہو اب تو پانی بہت سیف واٹر ہو چكا ہے پانی كے بنا لائف ہی نہیں ہے اور پانی تو فنكشن وغیرہ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اسٹالس وغیرہ بھی بہت لگتے ہیں پانی كے كہ كسی وجہ سے كچھ وہ نہ ہو اس وجہ سے بہت بڑے بڑے ٹینک آتے ہیں اور ایكسٹرا پانی ركھتے ہیں تاكہ پانی ختم ہو جائے تو انہیں یوز كر لے دوسرے پانی كو اور ویسٹ نہ ہو پانی اس وجہ سے پانی بہت زیادہ ضرورت ہے